युनायटिड अॅरब एमिरेट्स मंगोलिया रशिया युनायटिड स्टॅट्स ऑफ अमेरिका युनायटिड किंग्डम कॅनडा इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया आयसलैंड ब्राझील साऊथ एफ्रिका श्रीलंका जर्मनी चायना अफगानिस्थान टर्की जपान